آداب جناب میں نے اپنے فون پر دو سو ننانوے روپے کا ریچارج کروایا تھا گذشتہ روز لیکن وہ ڑیچارج کروانے کے بعد وہ رقم میرے موبائل میں نہیں آئی ریچارج نہیں موصول ہو پایا اس وجہ سے مجھے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور میرے سارے جتنے ضروری کام ہیں وہ سب ٹھپ ہو گئے ہیں کیونکہ میں ایک کاروباری ہوں اور میرا لین دین موبائل کے ذریعے سے ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارے کاروبار میں یہ بہت بڑی رکاوٹ پڑی ہے یہ موبائل جو آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ہمیں مہیا کرا رہے ہیں یہ سروس میں بالکل بھی اس سے خوش نہیں ہوں لیکن میں اس کا ظاہری طور پر شکایت نہیں کر سکتا صرف میں احساس کرا سکتا ہوں کیونکہ یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے ذرا مسکرائیے آپ لکھنؤ میں ہیں اور یہ اردو کے مٹھاس کے خلاف ہے براہ کرم آپ اس کو جلد از جلد ہماری پریشانی کو دور کرنے کا کرم کریں عین نوازش ہوگی اور ہم آپ کے بڑے افسران سے ہی بات کریں گے کہ اگر آپ نے ہماری پریشانی کو حل کر دیا تو آپ کو کچھ ترقی عطا فرمائیں اور اگر آپ ہماری پریشانی کو حل نہیں کر سکتے تو آپ بڑے افسران سے گزارش ہے کہ اس طرف خاص توجہ دینے کا کرم فرمائیں عین نا